सेमसन सेमसन पूनम हार्डवेअर हा भाउ मां नालो ॿुधो आहे तव्हांजे दुकान जो हलो मूंखे न मां नओं घर ठाराहियो आहे त उनमें नलकनि जी नईं फिटिंग टांकी इहे सभु खपनि हा त उन में मूंखे अॼुकल्ह जा नए नमूने जा नलका खपनि टांकी सुठी खपे गीज़र खपे वाशबेसिन इहे जेके बि घर जूं ज़रूरत जूं शयूं खपनि त तव्हां वटि सभु अवेलेबल आहिनि न मां तव्हांजो नालो त ॾाढो ॿुधो आहे अच्छा त कहिड़ियूं कहिड़ियूं कम्पनीअ जा रखंदा आहियो अच्छा त तव्हां वटि सभु अवेलेबल आहे गीज़र बि सुठी क्वालिटीअ जो आहे गीज़र सुठी क्वालिटीअ जो आहे शॉवर साइज़ कीअं आहिनि अच्छा हीअं त मूंखे हिकु गीज़र खपे टांकियूं खपनि सेंटेक्स जूं हा नलका सुठा खपनि अॼु जे ज़माने जा नलके जी प्राइज़ कीअं आहे नलको सुठो नलको उनजी प्राइज़ कीअं आहे अच्छा टांकीअ जो अघु पंज सौ लीटर जो वॾी महंगाई करे ठीकु आहे अच्छा ठीकु आहे त पोइ तव्हां न त घरु अची ॾिसी वञो न भई घणी ज़रूरत आहे भई घणा नलका पवंदा तव्हां ईअं पंहिंजे हिसाबु ॾिसो न भई हिते टांकी फिट थींदी कीअं पोइ ॻाल्हाईंदव घरु तव्हां अचो हा भई किथे नलके जी फिटिंग थींदी किथे टांकी जी थींदी गीज़र घणा लॻंदा किथे छा लॻंदो त उन हिसाब सां ॾिसी करे पोइ अघ बि ॻाल्हायो बराबरि ॿुधायो अची सभु तव्हां ॾिसो सुठी फिटिंग करे ॾियो मां हिते चोथें नम्बर ओटीअ में आशीर्वाद अपार्टमेंट एड्रेस लिखी छॾियो पंहिंजे माण्हूअ खे मोकिलियो एन सी टी स्कूल जे साम्हूं अथव हा साम्हूं ई अथव हा लिखी छॾियो एड्रेस तव्हां पंहिंजे माण्हूअ खे मोकिलियो या त हिकु कॉल कॼो जेॾीमहिल तव्हांजो माण्हू अचेव त हा त तव्हां ठीकु आहे तव्हां कंदव सुठो कमु त अॻिते ॿियनि खे बि असां ॿुधाईंदासीं न तव्हांजो त नालो ॿुधो आहे तॾहिं त तव्हां वटि फोन कई

न भाउ पुछण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे बसि तव्हां कमु सुठो करे ॾेखारियो त मां बि तव्हांखे ॿियनि हंधु कमु मां बि वठी ॾींदीमांव तव्हां खाली माण्हू मोकिलियो ठीकु आहे भाउ ठीकु आहे जय झूलेलाल